हाँ आप ज्वेलर शॉप है आपके ज्वेलर शॉप है आपके

जी आपका ज्वेलर शॉप का क्या नाम है सर ज्वेलर शॉप का क्या नाम है अच्छा अच्छा इसमें क्या सब मिल जाएगा जैसे हम अगर गहना लेना चाहें तो

जी मेरे यहाँ फन्क्शन है और हम ज्वेलर लेना चाहते हैं जैसे हो गया कान का लेना चाहते हैं और जो है नाक का लेना चाहते हैं लड़की के लिए तो वह कैसे कैसे रेट हैं कैसे रेट हैं सोना का लेंगे हाँ जी कैसे रेट हैं उसमें जी एस टी जी एस टी जो है साथ में देते हैं या जी एस टी अलग से जोड़ते हैं जी एस टी सब उसी में इन्क्लूड है ना आप ऑनलाइन में निकालते हैं बिल या मतलब जो है हाथ से देते हैं उसमें जी एस टी कैसे काटते हैं जी एस टी फिर कैसे काटते हैं अच्छा जी एस टी अठारह परसेन्ट है ना तो हम दो यह लेंगे एक कान का लेंगे एक नाक का लेंगे ठीक है ना और

अच्छा और हमको यह गला का भी लेना था उसका मतलब यह चाँदी का लेना है चाँदी क्या है भाव है साढ़े छह सौ रुपया भरी पड़ेगा अच्छा उसमें भी जी एस टी लीजिएगा ठीक है सर आते हैं आपकी शॉप पर आते हैं जी जी जी जी जी